जी हम अमन कुमार चौधरी अहाँ सभके बीच ई प्रस्तुत करै लअ चाहै छी कि जेना हमसभ एक बचपनसँ जेनाकि जहिया पैदा ललियै तहिया जे छै रोड भी सहीसँ नहि रहै ईटा सोलिङ्ग चारो तरफ रहै बैलगाड़ी जादा चलै रहै तऽ कहीं जाइ आबैमे सभसँ जादा कठिनाइ हुए रहै लोकके जहाँ मानियौ कोनो आदमी जे छै जेनाकि सीरियस छै ओकरा अर्जेण्ट हॉस्पिटल लअ जाइके छै तऽ उ सभ टाइममे बहुत दिक्कत हुए रहै ई सभके अगर चिकित्सालय जाइमे लेट होइ जाइ ई होइ जाइ तऽ आदमीके जे छै बहुत कठिनाइके सामना करै पड़ै रहै धीर धीरे धीरे धीरे तकनीकी बढ़लौ गेलै आओर सुधार अइलो गेलै जेनाकि अभी देखै छियै कि आब साइकिल निकलि गेलै मोटर साइकिल निकलि गेलै कार निकलि गेलै बस निकलि गेलै ट्रक निकलि गेलै ट्रेन निकलि गेलै तऽ मतलब कि आदमीके जे जेना जादा सहुलियत बुझाबै छै जे जादा फास्टली पहुँचाबै छै आदमी आजकल देखियौ अहाँके समयके सभके वेल्यू छै तऽ उ समयके देखते बाद सभचीजके शॉर्ट करलो जा रहल छै दिनोदिन आओर बहुत एहनो तकनीक निकललै हँ जकरासँ कि हमर पर्यावरणके भी बहुत जादा प्रभाव पड़ै छै मगर देशके तरक्की लेल ई बहुत चीज भेलै हमर अहाँके बीचमे अभी एहन तकनीक छै कि मानियौ कि जेना हम चाहे दोसर देशमे भी बैठल छियै अहाँ दोसर देशमे बैठल छियै तभियो एक दोसरसँ बात करै पारै छियै एक दोसराके देखे पा रहल छियै सभचीज सारा मैसेज एक दोसरासँ बात शेयर करै पारै छियै एक दोसरासँ तऽ तकनीक बढ़लै तऽ आदमीके जे छै से सहुलियत भेलै जेना अभी हम अहाँक कोनो दिक्कत होइए तऽ तुरत गूगलसँ सर्च करै छियै तखनी एतनो व्यवस्था नहि रहै धीरे धीरे बहुत तरक्की करलकै हमर देश ई चीज सोचिके बहुत बहुत खुशी मिलैए आओर ई सभ जे छै हमर संस्कृतिके भी आगू बढ़ा रहल यऽ धीरे धीरे नया नया कला निकलि रहल यऽ नया नया आदमी ओकरामे जुड़ि रहल यऽ तऽ उ सभचीजमे आदमी अपनामे बहुत भागीदारी निभै रहल यऽ तऽ ई सभचीज देखिके बहुत खुशी मिलैए धन्यबाद